तऽ आज आइके दुनिआँमे ओहुमे खास समस्तीपुरके लिअ तऽ अइठमके महिला बहुत आगे बढ़ि रहल अछि कारण शिक्षामे भी आओर हर खेलकूदमे भी आओर इसकुलमे पढ़ाइमे भी सब चीजमे महिला आगे बढ़ि रहल हन महिला मुख्य धरतीके माँ भी कहल जाइ अछि सशक्तिकरण जऽ जे महिलामे छै उ ककरोमे नहि मतलब ई छै जे पहिले महिलाके बहुत नीच दी दृष्टिसँ देखल जाइत रहय आइ वएह महिला पुरुषसँ आगू अपन कदम बढ़ा रहलय हन हरचीजमे शिक्षामे रोजगारमे या खेलकूदमे सबचीजमे महिला आगे बढ़ि रहल अछि आओर बढ़िते रहत आत्मनिर्भरतामे भी महिला आगे बढ़ि रहल हन किएककि ओकरा हर सवालसँ सम्पूर्ण छै महिलाके पास कोइ भी खेलकूद भेलय बिनाय भेलय सिलाइ भेलय सब चीजमे महिला आगे बढ़ि रहल अछि महिला ही आइ देशके आगे बढा बढ़बयके श्रोत छै आओर बढ़ायत तऽ अइ दुआरे महिलाके मान करयके चाही ओकरा मान्यता दइके चाही ओकरा जतेक हो ओतेक ओकरा भेदभाव नहि रखयके चाही भेदभाव पहिने रहय आब नहि आब सशक्तिसँ सशक्तिकरण भऽ गेलय महिला आब महिलाके जे फरमाइश होइ ओइ हिसाबसँ चलयके चाही आओर महिला कोइ खराब बात नहि कोइ बता सकय छै उ नैतिक बात ही हर हमेशा बतबयके कोशिशमे रहत आओर महिला ही आज सारी दुनिआमे आगे बढ़ि रहल हन किएक कि उसमे भी भारतके जे महिला छै बहुत आत्म नि निर्भरतामे जा रहलय हन किएक कि ओकरा पास हर कला छै खेल खेलकूदके करयके छै सिलाइके करयके छै इसकुलोमे सबसँ फर्स्ट वही सब वएह महिले आबि रहलइ हन तै दुआरे महिलाके मान अच्छा होइके चाही पुरुष तो कोइ कामके नहि महिलाके आगे जे महिलाके एखन देखयमे आबइए ओकर सब चीज ओ पुरुषके आगे किछु नहि छै तऽ कहयके तात्पर्य ई छै जे महिलाके हर हिसाबसँ हर दृष्टिसं हर चीजसँ ओकरा आगे रखयके छै देखयके छै चलयके छै आओर की